हिन्दी एक आधुनिक आर्य भाषा है जिसका विकास आर्यों की मूल भाषा संस्कृत से हुआ है भारती तथा बाहरी क्षेत्रों में आर्य भाषाओं का विकास अलग अलग पद्धति पर हुआ है हिन्दी भाषा को कई भागों में बाँटा गया है हिन्दी के क्षेत्र को पश्चिमी और पूर्वी भागों में बिभाजित किया गया है पश्चिमी हिन्दी का विकास शौर्य सैनी अपभ्रंत से हुआ और पूर्वी हिन्दी प्राकर्त की परंपरा में है पश्चिमी हिन्दी के अन्तर्गत पाँच बोलियाँ आती हैं खड़ी बोली हरियाणवी ब्रज कन्नौजी और बुन्देली जबकि पूर्वी हिन्दी की तीन शाखाएँ हैं अवधी बाघेली ओर छत्तीसगढ़ी हमारी भाषा का संबंध हमारी संस्कृति से है जोकि हमारे जीवन में काफी महत्वपूण योगदान देती हैं